अहाँके मैथिली भाषा मैथिली भाषामे रहऽ दियौ जे हमसब जाइ छी इहाँसँ उत्तर हम अपने बचिआके शादी कयने छी रहऽ दियौ शोभेपटी थलवार वहाँ थलवारा गाँवमे जाइ छी तऽ वहाँ रहऽ दियौ जे वहाँके लोग सबसँ समधि अयलनि तऽ समधिसँ भेंट कयलहुँ तऽ समधि जे बात बजय छथिन वहाँके छी छा कऽ बस अहाँ अयलहुँ समधि कखन अयलहुँ तऽ कहलहुँ जे एखने शाममे अयललहुँहँ तऽ हुनकर सबके भाषा हमरा बहुत अच्छा बुझाइए उत्तरके जतेक उत्तर जाइ छी हमसब ततेक भाषा मैथिली हमरा अच्छा लगइए हमरा सबके ओहन भाषा नहि कऽ पबय छी ओहन भाषा हमरा सबके नव भाषा बड़ा दिक्कत होइ छै लेकिन उत्तरके भाषा नीक होइ छै ओएह जगह रहऽ दियौ जे ओहिसँ आओर उत्तर गेल छलहुँ माधोपुर फुलबरिया ओतौ हमर एकटा बहिन रहय छथि ओतहुके भी भाषा एहिना मैथिलियेमे सब आदमी गप्प करय छियै कि कहाँ अयलहुँ अहाँ कखन अयलहुँ हमरा भेटो नहि कयलहुँ एगो समधि छलथि से कहलथि नहि नहि की करियै समयके हमरो आभाव छलऽ एहि दुआरे हम अहाँसँ भेंट नहिकऽ पयलहुँ आओर हम कयलहुँ भेटघाट करैत किछु भेट कयलहुँ आओर चलि अबैत रहलहुँ किछु लोगसँ अच्छा आयब तऽ हमरा लोकनिसँ जरूर भेँट करब ठीक छी हँ ठीक छी